दा बर'नि राव गोरोबै सुर बोनाय सुर बोनायफोरा गोरोबा रायलायनाय मडेल बेफोर गोरोबा लिरनाय बर'नि रावखौ लिरनाय खायसे गोरोबो गोरोबनाया हिन्दी हिन्दीजों गोरोबो लिरनायाव

बा गोरोबै गुबुन गुबुनजों गोरोबै दं बहुद लिरनायाव गोरोबोबाबो बुंनायाव आरो जि बेसादफोरखौ जों बुङो बेयाव बेलेगआव बेलेग बुङो फिथाइ सामथाइफोरखो बेलेगआव बेलेग बुङो बेलेग रावआव बेलेग बुंबाय बर'निया बेलेग बुंबाय बेबायदिनो बहुद दं